ना बोथिया गोदो सिख्लायाव ना गुरोमोन नालाय दाथ' सोलाबला गोदो आं ना गुरोमोन सिख्लायाव आमफाय बिदिनो आं ना गुरनो थांनायाव बोथिया थुरि बिदिनो बामि फिसा खांखिलाफोर मावाफोर फिथिख्रि नास्राय बिदि मोजां मोनो मोन आरो मोनबा आमफाय दाना गाखोयो मोनबो आरो नाया गुरना लाबोनानै बिदिनो बाजाराव फानहैयो बिदिनो बोथियाया बिदिनो एखस' गाहाम बिदिनो माबाफ्रा नास्रायफ्रा बिदिनो आसि बिदि सथुर बिदि आरखि नास्रायफ्रा बोथिया थ' बिदिनो एखस' थाखा थांखायो आमफाय बिदिनो माबायो आरोना माबाफ्राबो बिदिनो पनसास साइति थाखा बिदि ना मावाफ्रा बिदिनो आमफ्राय माबाफ्रा नास्रायफ्राबो बिदिनो नों आसिथाखा गाहाम बिदिनो थुरारिफ्राबो थुरि बोथिया बे एखस'यानो एकस' जाहैबाय ना मावाफ्राबो बिदिनो साइति थाखा गाहाम मावाफ्रा मोनथारोबा बिदिनो पनसास मोनो लासाव ना मेरला ओंखारबा नायाथ' माबासो नालाय बोसोर बोसोर माबासो नालाय गुरनाय समाबो दैलांफ्रावसो बिदिनो आरो दैलांयावसो गुरो नालाय